मुंहिंजे जीवन में खेलनि जो योगदान जामु आहे जीअं त मां हिकु क्रिकेट खेलंदड़ माण्हू आहियां त मूंखे क्रिकेट जे क्रिकेट जे बारे में जामु ख़बर आहे त जीअं क्रिकेट मैच हलंदी आहे त हुन में असांखे सभु सिखणु मिलंदो आहे त कीअं मानसिक तव्हां खे रखण घुर्जे त कीअं हलणु खपे चुनौतियुनि सां कीअं हलणु खपे चुनौती पार कीअं करणु खपे त उहो क्रिकेट में असांखे सभु ख़बर पवंदियूं आहिनि जीअं त असांखे सम्झो वीह ओवरनि में ॿ सौ जो टार्गेट आयो आहे त उहो पार करण लाइ असांखे छा करिणो पवंदो चुनौतियुनि कहिड़ी चुनौतियुनि खां असांखे पार पाइणु पवंदो सभु असां हुन में सिखंदा आहियूं त जीअं त खेल खर खेल कूद में असांजो योगदान ऐं प्रभाव जामु पवंदो आहे असांजे जीवन में जामु प्रभाव आहे खेल कूद जो त हीअं ई असांखे खेलण कुॾणु खपे ऐं असांजो स्ट्रेस बि रिलीफ थींदो आहे कुॾण सां जीअं त क्रिकेट कुॾण सां मुंहिंजो स्ट्रेस रिलीज़ थींदो आहे हीअं सभु करणु जे लाइ